हलो जी बोलिए नमस्कार जी बोलिए जी हाँ बोल रहे हैं कहिए जी मैडम जानते हैं आपको कुछ चाहिए जी मेडम अभी तो है हमारे पास जी मेडम होम सर्विस तो है मेडम पर आपको कितना चाहिए था आपको क्वांटिटी ये अंगूर में आपको काले वाले अंगूर चाहिए या हरे वाले मेडम मैडम काले वाले अंगूर थोड़े महंगे हैं हरे वाले अंगूर से काले अंगूर एक सौ रुपये एक सौ बीस रुपये किलो हैं और हरे वाले सौ रुपये किलो जी जी जी और ये केले में आपको केला आपको मिलेगा मैडम साठ रुपये दर्जन हाँ मैं यही पूछ रही थी मेडम आप से कि केले थोड़े कच्चे में चाहिए या ज़्यादा पके हुए में चाहिए ठीक ठीक है मेडम तो जी जी इसी नंबर पर वाट्सअप है आप इस पर वाट्सअप एड्रेस कर दीजिए मेरा लड़का आ जाएगा आपके एड्रेस पे नहीं मेडम मीठे हैं संतरे अभी जी बिल्कुल आप टेस्ट कर के देख लीजिएगा मैडम अभी संतरे मीठे आएं हैं आज ही आएं जी जी जी बिल्कुल मेडम